मुंहिंजे घर जे थोरो अॻिते हली हिकिड़ो पार्क ॾाढी वॾी उन में ठहियलु आहे जॻहि ते ॾढी वॾी जॻहि में ठहियलु आहे जंहिं खे मैदान बि चई सघूं था उन में असांजा संत अचण वारा आहिनि उन्हनि संतनि जे अचण सां सॼी सफ़ाई करिणी कराई आहे ऐं किचिरो ॾाढो कठो थी वियो आहे उन किचिरे खे हटाइण लाइ तव्हां असांजी मदद कयो त किचिरो हटी सघे ऐं वॾा वॾा डस्टबिन मोकिलियो या गाॾी मोकिलियो त उन में किचिरो खणी वञनि त सफ़ाई सॼी थी वञे त संतनि खे पंहिंजा वचन ऐं सतसंगु करण में ॾाढो मज़ो अचे जिते सफ़ाई हूंदी उते ई सम्झ मज़ो ईंदो ऐं ॾाढे वॾे स्केल ते सतसंगु थी रहियो आहे असां सिंधी भाउर सभु मिली करे उन खे सॼो सफ़ा करायो आहे हिन पार्क खे किचिरो कठो कयो ऐं जमा कयो आहे पर हुन खे खणण लाइ केरु बि कोन आयो आहे तव्हांखे असांजी निमाणी विनती आहे त तव्हां कंहिं खे मोकिलियो सरकारी पुका कारूं कूड़े घर जूं खणण वारियूं कारूं बि थींदियूं आहिनि ऐं वॾा वॾा डम बि थींदा आहिनि जंहिं में कूड़ो भरिजी वेंदो आहे इन करे तव्हांखे मुंहिंजी इहा बार बार वेनती आहे त तव्हां जल्द सां जल्द सफ़ाई करायो